हम एक ऐसी क्लाइंबिंग यात्रा पर गए थे जो मुझे हमेशा याद रहेगी मैं अपने दोस्तों के साथ गया था हम लोग लगभग छः सात दोस्त थे और वहाँ गए थे तो उस जगह चढ़ने में हमें बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी ख़ूबसूरत नज़ारा भी दिख रहा था और तो और मेरा एक दोस्त वहाँ से गिर गया था उसे काफ़ी चोट भी आई थी लेकिन अब वो सही है और वहाँ पर काफ़ी सारे जानवर साँप और बहुत अजीब अजीब तरह के प्राणी दिखे और वहाँ वहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी थी और वहाँ से सब कुछ अच्छा दिख रहा था